ہیلو رائل انڈین ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی ہماری ہی ایک شکایت ہے ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے ایک بریانی آڈر کیا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد جب ہمیں وہ آڈر ملا اور جب ہم نے وہ آڈر کھول کے دیکھا تو اس میں بریانی نہیں مٹر پلاؤ ہے اور ہمیں بہت ضروڑی تھا ابھی ہمیں بہت زور بھوک لگی تھی لیکن بتائیے اب ہم کیا کریں آپ لوگ کس طرح سے آڈر دیتے ہیں اگر کسی کسی چیز کی ضرورت ہوگی اور وہ آپ کے ہوٹل کو کال کرے گا کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو آپ اس طرح کہیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے کسی آدمی کو اگر ضرورت ہو تو آپ کے ہوٹل کا ہم نے بہت نام سنا تھا لہٰذا ہم نے سوچا کہ آج یہاں سے منگایا جائے اور ہم نے پہلے بھی منگائے ہیں جہاں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی ہم نے پہلے بہت سارے آڈرس منگائے ہیں آپ کے ہوٹل سے اور مجھے کوئی دقت نہیں لیکن پتہ نہیں ابھی آج کیا ایسا ہوا ہم نے کچھ اور آڈر کیا اور ہمیں ڈلیور کچھ اور ملا ہے لہٰذا یا تو آپ میرا آڈر کینسل کریں یا میرا آڈر ریپلیس کریں